ہندوستان کی دو سرکاری زبانیں ہیں ہندی اور انگریزی آینئی ہند کے مطابق ہندی کو دیونااگری رسم الخطم مرکزی سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے جبکہ انگریزی کو بھی سرکاری کام کاج میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان ایک لسانی طور پر بہت متنوعے ملک ہے یہاں کی کچھ بڑی علاقائی زبان یہ ہیں بنگالی تیلگو تمل مراٹھی گجراتی اردو کنڑ پنجابی ملیالم وغیرہ وغیرہ ہندوستان کا لسانی تنوعے اس کے ثقافت کے خوبصورتی اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے مختلف زبانیں مختلف ثقافتوں اور روایت اور ادب کی نمائندگی کرتی ہے